अब हम्मे ट्रेन से दिल्ली गेल रही गेल छियै ट्रेनमे बहुत आबाज आबै छै ट्रेनके ट्रेनके पहिया ठीक छै गने ट्रेनके सीटी बहुत दै हइ गन शोर शराबा बहुत दै हइ पटरी पटरी आर फेर से ठीक रहै छै आओर गेल ट्रेन ट्रेनमे इंजन आर रहै छै ट्रेनके ट्रेनके पटरी आर पहिया आर सब रहै छै एहिमे कुछ ट्रेनके हॉरन बहुत से आबाज दैत रहै छै आओर ट्रेनमे ट्रेन ट्रेनके अथी पटरी पटरी उटरी सब खूब शोर शराबा इंजन आर सब ठीक रहै छै आओर ट्रेन ट्रेनमे दिल्ली गेल रह छियै तऽ वहाँ गेलिए तऽ ट्रेनमे बहुत आबाज दै हइ सीटी जोर से मारै हइ आओर ट्रेनके ट्रेनमे से आबाज दै छै गने आओर शोर शराबा खूब भेल ओहिमे से आओर ट्रेनमे घूमल फिरल छियै घूमयमे खूब चिक्कन लागै छै खिड़की तर रहली गनी ट्रेनमे तऽ हाबा आर खूब चिक्कन दै छै ट्रेनमे आओर बैठली गनी ट्रेनमे तऽ पता ही नहि चलल की ट्रेन चलै छै आओर ट्रेनमे एकदम खूब चिक्कन लागै छै गन बैठमे आओर सीटी आर देलक गने तब अथी भेल गने ट्रेनमे आओर खूब मतलब अच्छा लागय छै गन ट्रेन मे जाइ से बैठली ट्रेन मे चिक्कन लागय छै